چند دنوں پہلے میں نے ویب سائٹ سے ایک شیمپو آرڈر کیا تھا جو پیرابن فری سیلفیڈ فری اور تھیلیڈ فری ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا لیکن جب میں نے اسے منگایا تو دیکھا کہ اس کے اندر کیمیکل بہت زیادہ طور زیادہ مقدار میں استعمال ہوا ہے جو میرے بالوں کو بہت کمزور کر رہا ہے اس کی وجہ سے میرے بالوں میں خشکی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور میرے سر میں کھجلی کی بھی بیماری پیدا ہو گئی ہے جب میں نے اس شیمپو کے اجزا میں دیکھا تو مجھے تھیلیڈ سلفیڈ اور پیرابن تینوں ملا اور مجھے اس کے اندر کیریٹنگ بھی ملا جو میرے بالوں کو کچھ دیر کے لئے بہتر بناتا ہے لیکن اسے طویل مدت کے لئے خشک کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے میرے بالوں میں خشکی پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میرے بال بہت زیادہ خشک ہو گئے ہیں